भारत के अधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी भाषा है भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है और जो हमारे देश में जो आमतौर पर बोली जाने वाली भाषाएँ हैं वो कुछ और अन्य भाषाएँ भी है हिंदी के अलावा तेलुगू है तमिल है कन्नड़ है उड़ीसा है मलयालम है तो इस प्रकार की कई भाषाएँ और भी बोली जाती है हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार से कई भाषाएँ बोली जाती है लेकिन हमारी मेरे अनुसार हमारी राय के अनुसार देश में भाषा की जो विविधता है उसके बारे में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और हिंदी एक सरल और बहुत ही अच्छी भाषा है बहुत ही बोलने में भी अच्छी लगती है समझने में भी अच्छी है इसको हर कोई आदमी जो नागरिक है अच्छे से बोल सकता है अच्छे से पढ़ सकता है और अच्छे से उसको समझ भी सकता है ये बोलने में भी बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए हमारे यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा भी सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा ही है और हमें सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली भाषा भी हिंदी है